جی ہاں میں اپنے ایک گانے کے چیلینجنگ تجربے کو بیان کر سکتی ہوں جو مجھے ہوا ہے تو ایک بار کی بات ہے جب میں اسکول میں ٹیچرس ڈے پہ اپنے ٹیچر کے لیے کچھ گانا پرفارم کرنے کے لیے اسٹیج پہ گئی تو جیسے ہی میں گانا گانا شروع کی تو بیچ میں مجھے بہت تھوڑا عجیب سا گھبراہٹ ہوا اور میں گانے کی کچھ لائنس بھول گئی تو اس وقت میرے اس ٹیچر نے جس کے لیے میں وہ گانا گا رہی تھی وہ اسٹیج پہ آئے اور وہ گانا میرے ساتھ پھر سے گانا شروع کیے تو اس طریقے سے مجھے ایک کانفیڈنس مجھے ملا تو مجھے وہ چیز بہت اچھے سے یاد ہے اور پھر اس کے بعد میں بہت اچھے سے اپنے گانے کو کمپلیٹ کر سکی تو یہ مجھے ایک بہت اچھا یادگار ہے جو میں ایک بار گائی تھی گانا اور اس وقت میرے ٹیچر نے میری ہیلپ کی تو یہ ایک میرے لیے چیلنج کے طور پر ایک یاد ہے شکریہ